وعلیکم السلام جی ہاں ہو جائے گا اور کیا سب کا فوٹو کاپی کرائے گا ہو جائے گا سب کا فوٹو کاپی ایک ایک فوٹو کاپی کا چار روپیہ لگے گا ہمارے یہاں کا پیپر اچھا ہوتا ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ہر چیز کا کتنا ریٹ بڑھتا جا رہا ہے تین روپیہ کر دیتے ہیں تین روپے سے کم نہیں ہوگا تین روپے سے کم نہیں ہوگا وہ بھی ایک وہ بھی آپ اتنا کرائیں گے تب نہ تو چار روپیہ سے کم نہیں لیتے ہیں نہیں نہیں ہو پائے گا چار روپیے سے ہم نیچے نہیں جاتے ہیں اور آپ ڈھائی روپے کیسے کہہ رہے ہیں بہت اچھا بہت بڑھیا ہوگا آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا جی نہیں جی جی ٹھیک ہے السلام علیکم وعلیکم السلام